मैं खाना बनाने में आधे घंटे का समय लेना चाहूंगी अगर मेरी रेसेपी सरल हो तो अगर मेरी जटिलता वाली रेसेपी हो या मैंने जिसको कभी बनाया नहीं और उसे पहली बार बनाने जा रही हूँ तो मैं उसमें ज़्यादा टाइम लूंगी क्योंकि मुझे उसकी पहले रेसेपी देखना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या व्यंजन लगते हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें डालना बहुत ही जरूरी है ऐसे मैं उस व्यंजन को बनाने में एक घंटा भी ले सकती हूं या कम समय में भी हो सकता है जैसे कोई नई डिश बनाना है तो फिर मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा मैं पहले उसको मोबाइल में देखूंगी या जिसे बनाते आती है मैं उससे बात करूंगी और कहूँगी कि बताओ मुझे इसमें क्या क्या डालूं क्या क्या लगता है तो मुझे ये सब कलेक्ट करने में ही बहुत टाइम लग जाएगा